जुदि मोनसे हादरसानि इन्टारनेसनाल रिलेसनस एबा इन्टार स्टेत रिलेसनसखौ होनोबा आसामनि रुजुनायाव जेनावबा जोंहा आसामा बेराद कनफ्लिकस दङ जेनावबा मोनसे जोङो हल नर्तडिसखौनो लायोबा जोंहा हल नर्तडिसानो जाहैबाय बे मोनसे सिथेतल'मोन मोनसे रायजोल'मोन आमफाय दा जेनावबा जोंहा बेनि उनावसो नर्तडिइस बुसथुया आलदा आलदा सिथेतस जादों सेभेन सिस्थारस जाहैबाय ओइड सिस्थारस जाहैबाय जेनावबा हमनानै लादो होमबा बै समाव आसामाव मोनसेल रायजोमोन होमबा बेनिथाखायनो माखासे जेनबा इन्टार स्टेतस रिलेसनसाव जेनबा हादरसा गेजेरारि हायुङारि जायनाखि रिलेसनसयाव जोंहा माखासे कनफ्लिकसफोर नुबाय थायो जेनावबा हमनानै लादो दाख्लिसो मोनसे निउसाव फैदों मोनलाय नङा होनबा मेघालय एन आसाम लेण्ड दिसपिउतस आमफ्राय आसाम एन जेनबा अरुनासल लेण्ड दिसपिउतस बेफोरबायदि फिसा फिसौ जेनेबा बर्डार बारायनाय गावबा गाव लेण्डस राइतसखौ बारायनाय बेफोरबायदि बुसथुया सौफैबाय थायो आरोखि होनबा जेब्ला मोनसेनिफ्राय गावनाय बाथ' बेयावहाय माखासे कनफ्लिकसयाथ' सौहैखागोन थिग बेबादिनो जोंहा आसाम आसाम जों स्टेत टु इन्टारनेसनाल जेनावबा स्टेत टु इन्टारनेसनाल जोंहा माखासे बर्डार दङ जेनावबा बांलादेश बर्डार बांलादेश बांलादेशजों जोंहा बर्दार जायो नङा होनबा आसामा बेवहायबो जोंहा माखासे बेराद रोखोमनि कनफ्लिकसफोर दङ बै समाव जेब्ला नाइनथिन सेभेनथि थ्रि पारतिसनस अप पाकिस्त जेनबा अइस्थ इस्थ पाकिस्तान आलदा आलदा दङमोन नङा होनबा आरो बे दा उनावहाय ओरैजों जोंना ओरै इस्थ पाकिस्ताना जाहैबाय बांलादेश जाबाय जोङो बेखौ भारतनि अननायावनो बिसोरो इन्दिपेन्देन्टस कान्थ्रि मोनदों बेबायदिनो बिसोरनि थाखायबो बांलादेशजों आसामजों जुदि रिलेसनस लायोब्ला बेहायबो माखासे कनफ्लिकसफोर जानानै थायो जेनावबा जोङो आसामनि मानसिफ्रा बिसोरखौ जेब्ला बै अवार थाइम जादोंमोन होनबा बेराद बांलादेशि मानसिफोरखौ जोङो आसामाव रिफुजि हिसाबै दोनफैदोंमोन आरोखि बिसिना जानो थानो थाखाय जोङो गभमेना इण्डियान गभमेना बिसोरखौ आसामाव थाथ'दो होननानै फेसेलितिस होदोंमोन बेफोर बायदिनि थाखायनो बिस्रा दाना लासैनो इण्डियान सिथिजेन्तसिब लानो थाखाय फार्थ थाबाय बे बाइदिनो आमफ्राय दाख्लिहायसो मोनसे जाबाव बाय सि ए ए सिथिजेन्तसिब एभेन्तमेन बिलस जायखौ होनो नङा होनबा केबमोन आरोखि सि ओ सि दा एक्थ जाबाय नाय थु ओ थुथावजेन नाइनथिनाव केब सिथिजेन्तसिब एभेन्तमेन बिलाव बिसोरखौ जाय नाखि माखासे नेसारालाइजेसनल बेफोर बायदि जों जोंहा नोगोरारि मोनथाइ होनना जायो सिथिजेन्तसिब होनाय जायो बेफोरनि थाखायनो जोंहा दा माखासे बांलादेशिस जायनाखि रिफुजि हिसाबै दोनफैदोंमोन बिसोरखौ जोङो जेनावबा जोङो नोगोरारि मोनथाइ होनो हानाय जाया मानि थाखाय होनो हानाय जाया मानो बिसोरो जोङो मोनसे सासे रिफुजि हिसाबैसो थाफैदोंमोन बिसोरो जोंनि थाखाय नेसारालाइजेसनल फ्रसेसजोंबाबो जों बिसोरखौ होनो हाया बेफोर बायदिनि थाखायनो गोबां जेनावबा बांलादेशिस जायनाखि आसामाव थागासिनो दङ' बिसोरो माखासे मोनथाइ मोनजानो लुबैदोंब्लाबो बिसोरो मोननो हाया मानोना नोगोरारि मोनथाइयानो गैया बिस्रा बिनि थाखायनो बेराद कनफ्लिकसफोर जायो इन्टार स्टेतस जेनावबा आमफ्राय स्टेतस इन्टारनेसनालस बेफोर बायदि दावरावा जाबाय थायो